मेरे पसंदीदा कई सारे वाक्य हैं हिंदी में मुझे हिंदी बोलना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है हिंदी मेरी मातृभाषा है मातृ नहीं हम इसको राष्ट्रभाषा ज़रूर कह सकते हैं हिंदी मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है मैं एक हिंदी मीडियम और एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ जहाँ पर हिंदी का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था मेरे बहुत सारे शब्द ऐसे अगर गिने जाएँ तो बहुत सारे शब्द हैं जिनसे मुझे बोलने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है जैसे कि हम हैलो हाय बोलते हैं अंग्रेजी में इसे नमस्ते और प्रणाम और हमारे यहाँ खाना खाने के बाद एक जैसे यदि हम किसी से खाना खाने का पूछते हैं यदि इनको नहीं खाना होता है तो वह बोलते हैं लक्ष्मी नारायण कीजिए बहुत सारे किन्तु परंतु बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं जिनको बोलने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है